میری پسندیدہ صنفوں میں بہت ساری صنفیں شامل ہیں جن کو میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں یہ تمام اصناف میں کبھی کبھی بدل بدل کر پڑھتا ہوں اور کبھی ایک ہی صنف کی کئی کتابیں پڑھتا ہوں میری پسندیدہ صنفوں میں ناول داستان قصے اور کہانیاں شامل ہیں میں شاعری کی کتابیں بھی خوب پڑھتا ہوں اور شاعری کی کتابیں بہت شوق سے پڑھتا ہوں مجھے شعرا اکرام میں کئی شعرا بہت پسند ہیں جیسے غالب پسند ہیں جیسے خواجہ الطاف حسین حالی پسند ہیں جیسے علامہ اقبال بہت ہی زیادہ پسند ہیں اگر ادب سے باہر کی صنف کی بات کریں تو سیرت اور تاریخ کی کتابیں پڑھنا بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہوں ان میں بھی سیرت کی کتابیں بہت ہی زیادہ شوق سے میں پڑھتا ہوں کیونکہ سیرت کی کتابیں ہماری زندگی میں رونق پیدا کرتی ہے اگر ساری زندگی ایک ہی صنف کی کتابیں پڑھنا پڑے تو میں چاہوں گا کہ یہ سیرت کی کتابیں ہوں کیونکہ سیرت ایک ایسا موضوع ہے اور ایک ایسی صنف ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے مجھے سیرت پر کتاب لکھنے والے مصنفین اچھے لگتے اچھے لگتے ہیں اس لیے میں ان کو ڈھونڈتا رہتا ہوں ابھی حال ہی میں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی کتاب سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم میں نے پڑھی ہے اور کیا ہی خوب لکھا ہے مولانا نے مجھے ویسے بھی ان کی تحریر بہت اچھی لگتی ہے اور پھر میرے پسندیدہ موضوع پر کتابتھی تو اور زیادہ اچھا لگا اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میں سیرت خوب زیادہ سے زیادہ پڑھوں